एह् मिकी ते ऐसी कोई भाशा सेही नी ऐ मिगी ते खाल्ली डोगरी गै औंदी ज्यादातर जेह्ड़ा साढ़ै इत्थें ऐरिये च बी डोगरी गै बोलदे बाकी भाशा समान होंदा बी ऐ इ'यां इ'यां कोई इ'यां बक्खरी कौम दे लोग आई गे तां ओह् करदे बी हैन गल्लां अग्गें पिच्छें जियां गद्दी भाशा होई कि कोई गुज्जर होंदे ओह् अपनी भाशा करदे कोई संगलदानिये संगलदान कोई उत्थुआं करदे मतलब जगह् जगह् पर डिपैंड करदा मिकी ते खाल्ली डोगरी गै औंदी ते इ'यां मेरे आसै पासै लोक हैन जिनेंई होंदी होर बी भाशां औंदियां न जियां गद्दी अपनी भाशा होंदी उसी गद्दी गै बोलदे ठीक ऐ किश ते लोक ते इत्थें आइयै कश्मीरी बी बोलदे मतलब बड़ियां बड़ियां बक्खरियां बक्खरियां भाशां दा इस्तमाल होंदा अवा जेह्की साढ़ी ऐरिया च जेह्की मेन भाशा ते ओह् डोगरी गै